हेल' आं निरोन्थोर बरग'यारि बुंदों नोंथांमोनहा क'क्राझार ट्राभेलि एजेनसि ना आङो मैयाहाय गेलेमफुयाव थांनो थाखाय मोनसे टेक्सि बुक खालामनाय जादोंमोन नाथाय दिनैहाय थांनांगौमोन बिनिखायनो आङो दहाय द्राइभार खौ फन खालामबाय द्राइभारा माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय सफैयाखसै होन्नानै बुंबाय बिनिखायनो अन्नानै माबा मोनसे आंनो एरेन्ज खालामदो नङाबा अन्नानै केनसेल खालामदो आङो मैयाहाय एडभान्स होखानाय जादोंमोन रांखौहाय खावसेखौ आं होखादोंमोन बिनिखायनो जुदि होनो हायाबा आंनो थाब थाबैनो रिपाण्ड खालामफिनदो आं गुबुन माबा मोनसे एरेन्ज खालामनानै थांनो गोनां जाबाय थांनो गोनां जासिगोन बिनिखायनो अन्नानै आंनि बुक खालामनाय टेक्सि खौ एरेन्ज खालामनो हायाबा केनसेल खालामदो आङो बहुथ आसा खालामनानै नोंथांमोननो फन खालामदों गोजोनथोंसै